ग्रामीण कृषिमे कुशल कहल जाइ छै जाहिमे कि किसान अपना खेतमे उपजा करै छै ताकि ओ ज्यादा पइसामे बेसीके मतलब कि ओ पूँजी सारा पूँजी खेतमे लगा दै छै ताकि ओ अपना घर परिवार चला सकै कृषि जेकि किसान लोक बड़ा अच्छासँ करै छै ताकि ओ अपना प्रॉफिट कमा सकै इसीलिए किसान कृषि खेती करै छै कृषि खेतीमे बहुत ही अच्छा छै जेकि कम पइसा भी लगाके ज्यादा पइसा कमा सकै छै इसीलिए किसान कृषि खेती करै छै कृषि ग्रामीण लोक के लिए बहुत भारी बारिश नहि होइ छै तऽ बहुत नुकसान होइ छै खेती करैमे इसीलिए किसान अपना पानीके जोगाड़ जे पहिलेसँ जाके जे छै बरसातके समयमे बहुत दिक्कत होइ छै किसानके खेती करैमे तब कि अइ इसलिए ओ पानी जेकि नहरमे फोड़ा बनाके रखै छै स्टॉक करिके रखै छै इसलिए कि बादमे पानी भी नहि पड़ै तऽ ओ पानी वहाँ मिल जाइ खेत पटा खेतमे पटा सकै छै इसीलिए किसान कृषि खेतीके बहुत ही बढ़िआँ मानै छै जाहिमेकि कृषि खेतीके बिहारके मुख्य मानल जाइ छै